جی ہمارے علاقہ میں مختلف بڑی مذہبی روایات اور رسومات کی پیروی کی جاتی ہے جن کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ان مذہبی روایات کو کرنے میں ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سارے مذہبی روایات پر عمل کرتے ہیں کیوںکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اور ہر ہندوستانی مذہب کو بہت اچھی طرح مانتا ہے سارے لوگ مذہب اور تمام مذہبی روایات کو بہت مانتے ہیں یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر مذہب کو ماننے کا جذبہ بہت زیادہ ہے مذہب ان کے خون میں ہے اور اسی لیے وہ تمام مذہب کے ماننے والے لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا پھر مسلمان ہوں سارے لوگ مذہب اور تمام مذہبی روایات کو بہت مانتے ہیں اور اس پر بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے علاقہ میں ہم لوگ دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے جہاں اذان ہوتی ہے اور پھر سارے مرد وہاں جا کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے ایک مہینہ کا روزہ ہم سب لوگ رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں اور پھر رمضان ختم ہوتے ہی عید آ جاتی ہے جو ہمارے مذہب میں سب سے بڑا تہوار ہے اس عید کے تہوار میں ہم لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں خوب مستیاں کرتے ہیں اچھے اچھے لذیذ پکوان تیار کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اسی طرح پھر بقرعید آتی ہے تو ہم لوگ بقرعید میں بھی عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ غریبوں میں اور ایک حصہ رشتہ داروں میں اور پھر ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اس طرح ہمارے یہاں مذہبی روایات پر عمل ہو جاتا ہے اور بہت جوش و جذبہ کے ساتھ ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں